सिंधी भाषा हिकु तरह सां अलॻि तरीक़े जी भाषा आहे हिनमें संस्कृत जा शब्द बि ईंदा आहिनि ऐं हिनमें ॿ टे सिंधियुनि में अलॻि अलॻि ॻाल्हाइणी थींदी आहे जीअं लाड़ी समाज जा कुझु शब्द अलॻि तरीक़े जा हूंदा आहिनि बीलोचिन में कुझु शब्द अलॻि तरीक़े जा ॻाल्हाइजंदा आहिनि ऐं हिनमें कुझु पंजाबी भाषा सां ई मिलती जुलती हूंदी आहे ऐं सिंधी भाषा जा शब्द अलॻि अलॻि तरीक़े सां अलॻि अलॻि अॼुकल्ह जा ॿार इंग्लिश पढ़ण था हिंदी इस्कूलनि में पढ़ण था त सिंधी सां गॾु गॾु थोरा गुजराती शब्द बि मिक्स करे ॻाल्हायण था पिया बीलोचिन जी भाषा थोरी अलॻि टाइप जी थींदी आहे सिंधी जी शब्द कुझु कुझु गुजराती शब्दनि सां बि मैच खाईंदा आहिनि